हेलो हँ हँ रोज आर चलैत छै यै गाड़ी की चलतै ततेक अहाँकऽ खराब रोड छै जे बेटा से ने सरकार निगरानी नहि दै छै रोड परमे जरकिन तत्तेक छै जे गाड़ीमे जहाँ तहाँ उठा उठा बजारैत छै गाड़ीके गाड़ी रखने छियै बस छै बड़का हँ हँ हँ हँ अथी छै स्कार्पिओ छै एहि लैके बहुत जरकिन छै पसिञ्जरो सब बाहर रहैत छै कि जर्किन से सरकार ध्यान नहि दै छै रोड परमे जे जेहन बोनि देलक सेहो ठिकेदार सब खा गेल बजे हए कि देबैआ कि नहि हूँ सब्जी राखु हँ हँ गाड़ी छै नहि बड़का बसो छै स्कार्पिओ छै आब चाउर किनबेै पसिञ्जरके जे रोड बढ़िआँ रहैत छै तऽ नहि पसिञ्जरके कनिको जरकिन नहि बुझाइत छै आब पाली जाइत छथिन ततेक छै पसिञ्जरके जे हाल खराब रहैत छै इहए सब चीज नहि हम जाइत छी रोडमे तऽ चलतै रोड बढ़िआँ रहतै तब ने रोड तऽ बढ़िआँ नहि छै बिहारके रोडके तऽ सब खतम कय देलकै कोइ नहि सहजबन देलकै ई सबमे खा जाइत छै सब पैसा उपरे से उपरे गाड़ी लऽ जेबै तेल जहाँ जड़तै से तऽ पैसा तऽ लेबे ने करबै

हमरा तऽ तेल रोड बढ़िआँ रहैत छै तऽ तेल कम जड़ैत छै रोड खराब रहैत छै तऽ गाड़ी आर बढ़ि नहि पाबैत छै तेल मगाठी जड़ैत छै बक कतेकमे जयबै कहाँ जबय जहाँके नाम कहबै कहाँ जयबै तब ने हम ओहि हिसाब से भाड़ा करबै